सब्जी सब्जी बनेलाके बाद जे छै सब्जी कइसँ टेस्टी आबै छै ओकरा बाद कोन कोन मसल्ला डालै पड़ै छै पचफोरना मेथी मङ्गरैला जमैन सब चीज पतरस डालिके ओकरा बाद सब्जीके छौँकै छै टेस्टी बनै छै ओकरो नहि होइ छै बजारमे भी बिकै छै बजारसँ आनिके भी सब्जीमे डालै छै मसल्ला गरम मसल्ला डालै छै ओकरा बाद सब्जी मसल्ला डालै छै सब मसल्ला डालिके हल्दी नमक लहसुन पिआज सबचीज देलाके बाद जे छै सब्जी टेस्टी बनै छै अच्छा सब्जी बनैके नियम होलै वएह कि सब्जी टेस्टी बनाना छै सबरङ्गके मसल्ला सबचीज डाललाके बाद जे छै सब्जी अच्छा बनै छै खाइमे भी स्वादिष्ट लागै छै जाहिसँ कि कोइ दुसै भी नहि पाड़ै छै कि सब्जी खराब छै